यारहां सौ यारहां ॾह ॾह हज़ार पंज सौ हिकु हिकु लखु एकवीह हज़ार चारि लख पंजहतरि हज़ार नव लख यारहां हजार